हेलो भाई साब अपने को वो वहाँ काम लिया है तो उसको निपटाना है डेकोरेशन का आपको और मेरा फ़ोटो स्टूडियो का है तो इस्टेज पे आपको पीछे साइड जो हैं ये येलो कलर के जो हैं फूल और पूरा दिल वगैरह जो जमाना है डेकोरेट करना है वो शादी शादी अपने को वो मैरिज गार्डन में निपटाना है

वो तो यार अब आपके बजट के हिसाब से उनने बताया होगा ना आपको उस हिसाब से लगा

नहीं तो हेवी हेवी भी कर सकते हैं बाकी वो ये है कि अब कैसे जमाना है मेको फ़ोटो का है मेरा पूरा वहाँ का फ़ोटो विडियो वगैरह तो डेकोरेसन अच्छा हाँ उस हिसाब से कि कहाँ पे क्या चीज रहेगी उस हिसाब से फ़ोटो में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना हर जगह पे हाँ

हाँ वो ही वाही जो साइड में लटक लटकने वाले फूल लगाना है साइड में दोनों साइड

हाँ और वो वो जो इस साइड हैं कुछ गमले वगैरह भी तो रखना है साइड में दोनों साइड में

हाँ और एंगल एंगल एंगल बढ़िया होना चाहिए सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए और ये कैमरे तो सब ब्रांडेड कैमरे हैं पूरे अपने पास महँगा पूरा काम लेते हैं हाँ हाँ वो तो एकदम हाँ ऐसा कुछ नहीं ठीक